हांवें एकदां ऑनलायन कुर्ता ऑर्डर केल्लो जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका स्मॉल साइज धाडपाक पेक्षा तेंच्यांनी म्हाका लार्ज साइज धाडली सो हे जे क्लोथींग ब्रँड्स ओर वैंचर्स आसता तांच्यांनी मातशें लक्षांत दवरपाक जाय लोकांच्यो ऑर्डर घेतात ती सारकी डिलिव्हर करपाक ना जाल्यार तेंचे तेंकां प्रोफिट आनी फुडें इन फ्युचर असल्या ऑनलायन जें विकतात तेंकां कांयच जावंचो ना आनी अशें करून तेंका नेगेटिव्ह रिव्यूज मेळत रावतले